आमचो गांव खूप ल्हान आसा सगळीं एकमेकाक बऱ्या पैकी वळखता म्हज्या शेजाराचें नांव प्रियांक वळवयकर तेका हांव म्हज्या भावा भशेन मानता आमच्या गांवान आमी शेजारांग जपून दवरता कारण तींच शेजारी आमकां गरजेक पावता आनी कोण आमकां गरजेक पावता तेंकां सदांत जपून दवरचें पडटा स्नेहल तारी हें म्हजें दुसरें शेजारी आमी एकमेका वांगडा सगळ्यो गजाली शॅर करता तें एक म्हाजें सामकें घट इश्ट कशें आसा आणी हांव तेका मनांतल्यान म्हाजी भयण मानता निळखंठ नायक हो आमच्या गांवाचो पंच सदत्स्य आसलेलो जेणी आमचीं सगळीं कामां केलीं कसल्यात कामांक आमकां ना म्हणू ना आनी असो पंच सगळ्यांग मेळचो ही म्हाजी खूब इच्छा आसा मयुरी मांजरेकर हें म्हजें शेजारी जें सदांच म्हाज्या बऱ्या वायटाक सगळ्यान पयली धांवून येता म्हाका कसलीय कितें गरज लागली तर तें सगळ्यान पयली म्हाका पावता सिद्धाली कुंगटेकर हें म्हजें बरें इश्ट तेका म्हका कितें जाय तें सांगपाची गरज पडना तेका स्वता म्हाजें तोंड पोवन बरोबर कळटा अशे इस इश्ट सगळ्यांक मेळपाक जाय हीच म्हजी इच्छा आसा